रोजाबनायखौ माब्लानिफ्राय मोजां मोना होनबाथ' आङो उन्दै समनिफ्रायनो आहा रोजाबनायाव एसे इनथ्रेस दंखायोमोन आरखि जेनेबा हमना लादो आङो न'फ्राव बेराद खरा खरा गान खनबाय थानाय बेफोरबायदि रोखोमनिखौ मानसिफ्रा खोनानानै आंखौ होनदों आरखि नोंना सुरा बेराद मोजां जायोलै होननानै आमफ्राय दाना जोंनि बिबथै असे आरखि बे दा गैला जेनावबा खिन्थु बे आंखौ उन्दै बैसोनिफ्रायनो सारेगामा बे बुस्थुखौ फोरोंदों आरखि आमफ्राय आंहाबो जेनावबा गान खननायाव इनथ्रेसखा नालाय आङो सारेगामा बेफोर बायदिखौबो सोलोंनाय जादों आमफ्राय जोंनि खाथि खाला न'खरफोरनिखौ नायोबा बिसोर गासिबो मिउजिकाव इनथ्रेस मानसि जोबखा जों जोंनि बिबथैनि सासे बिबथैयानो आरखि जेनावबा बिबो बिसि फिसाय बिसोरो द्रामायाव जेनावबा नाथ'गाव खामानि मावग्रा मानसिफोरखा बिसोरबो खननाय मोसानाय बिदियाव बेराद एक्सपार्ट जोबखा आरखि आमफ्राय बिसिनि फिसाजोफ्राबो बेराद मोजां खननायाव दाबो खनो मोजांयैनो खनो आमफ्राय दा बिसोरनिफ्रायनो आंबो सोलोंनानै लानाय जाबाय आरखि बेफोरनि थाखायनो आंबो साबसिननिख्रुइ साबसिन इन्ट्रेस मोनदों होमबा हमनानै लादो आंनि बैसोखौ बेसमाव लायोबा आंयो जेनावबा द' स्नि दाइन बोसोरानो बेफोरनि गेजेरावनो जागोन आरखि माने जि बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो आंहा खननायाव इन्ट्रेस मोनबोदों आं इन्ट्रेस मोनबोदों आं बेनिफ्राइ आं सोलोङै सोलोङै साबसिननिख्रुइ साबसिन रोंबाय गुबुन रावनि मेथाइफोरखौबो आं सोलोंबाय आमफ्राय आं गोबां बिदिनो देंखोमु बादायलायनाय बेफ्रावबो आङो बाहागो लाखांबाय दाखालिसो बावैसो सिगां आङो देंखो मुयाव देरहानानै आनचलिकनिफ्राय देंखोमुयाव देरहानानै डिसथ्रिकावबो देंखोमु रोजाब हैदों आरिखि होमबा बेफोरबायदियावनो इन्ट्रेसया बाराय लांबाय थादों आरखि आंनि रोजाबनायनियाबो जेनावबा ख्लासिकेलस होन मर्दान होन सेमि ख्लासिकेल गोदोनि दोरोङारि जोंनि ट्रेदिसेनाल फल्क जेनावबा लावखार मेथाइ होन आं बिसोरखौ गासिखौबो गुबुन गुबुन जेनावबा स्थाइलनि गुबुन गुबुन जेनरेनि खननायफोरखौ आङो मोजां मोनो बेफोराव आर आलदा आलदा रावनि जेनावबा मालायालोमस बा मालायालम केरेलियान बा केरेलियान एखमबा बागानिया बा बागानिया बेफोरबायदि मेथाइखौ सोलोंबाय थानायाव आंहा साबसिननिफ्राय साबसिन इन्ट्रेस जालांबावदों